آج کھانا پکاتے ہوئے میری انگلی بری طرح کٹ گئی خون کافی بہنے لگا اور مجھے فوری طبی امداد کی ضرورت محسوس ہوئی میں نے فوراً اپنے قریبی پڑوسیوں اور دوستوں سے رابطہ کیا تاکہ وہ مجھے فوری نگہداشت کے کسی قریبی مرکز کا مشورہ دیں ان کی رہنمائی کے بعد فوراً قریب ترین طبی امداد مرکز کی طرف روانہ ہوا تاکہ بر وقت علاج ممکن ہو سکے ایسے مواقع پہ فوری رد عمل اور صحیح معلومات کا جاننا واقعی کسی کی بھی زندگی بچا سکتا ہے